हा हल्लो जी भेण जी जी जय झूलेलाल मां रामा स्टेशनरी मां ॻाल्हायां थो पियो जी जी जी हा जी जी जी जी बिल्कुलु मिली वेंदियूं इहे बि मिली वेंदियूं पोइ ऐं हिकु ते हिकु पेनियूं हिकु ते हिकु पेनियूं मिली वेंदियूं हिकु ते हिकु कॉपी ऐं ॾाएरियूं मिली वेंदियूं तव्हांखे होलसेल होलसेल में खपेव या रिटेल में खपेव मां ॿिन्हिनि में डील कंदो आहियां वधीक खपेव न तव्हांखे सामानु हा हा ठीकु आहे हा मां बिल्कुलु पुॼाए ॾींदोमांव होम डीलिवरी कंदो आहियां मां जी पेनां कंहिं कंहिं महिल कंपनी जूं आहिनि मों म पार्कल जूं आहिनि हा इलाही कंपनियूं आहिनि जेकी तव्हां चवंदव उहो मां प्रोवाइड कराए ॾींदोमांव ॿियो तव्हांखे ॿि हिकु ते हिकु तव्हांखे ॿ कलर मिली वेंदा हिकु ते हिकु तव्हांखे बि ड्रॉइंग जी कॉपी मिली वेंदव हिकु ते हिकु डाएरियूं मिली वेंदव तव्हांखे स्टेशनरी में स्केलां मिली वेंदव रॿड़ मिली वेंदव तव्हांखे जेको शइ खपेव पैंसिलियूं हिकु ते हिकु कैमिल कंपनी जी पैंसिल आहे या ॿि बि कोई अॼुकल्ह नयूं नयूं कंपनियूं अचिनि थियूं उन्हनि जो बि मिली वेंदुव सभु शइ जेको तव्हां ऑडर कंदव तव्हांखे उहो शइ मिली वेंदव तव्हां बसि जी जी इहो प्लेन पेपर रुलर पि पेपर सभु मिली वेंदव कॉपियूं बि मिली वेंदव डाएरियूं बि मिली वेंदव जेको च तव्हां चवंदव उहो सभु तव्हांजी सेवा कराईंदासीं जी हा मां होम डिलेवरी कराए रखंदोमांव ऐं अघु बि तव्हांखे होलसेल जो लॻाए रखंदोमांव जी हा हा जेको तव्हां चवंदव उहो मां करे रखंदुमि होलसेल अघु करे रखंदुमि हा हिन में कोई दिक़त न थींदव तव्हां जेको ऑडर ॾींदव पेपर में ॾाढी वैराएटियूं आहिनि सुठे कंपनी जो उची कॉलेटी जो बि आहे ऐं लॉ कॉलिटी जो बि आहे जेको तव्हां चवंदव उहो असां तव्हांखे ॾेई रखंदासीं सुठी में सुठी कंपनी जो बि आहे मां वटि जी जी जी जी हा हा जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु विल्कुलु हिनजे हिनजे अलावा बि तव्हांखे अगरि कुझु खपेव त तव्हां ॿुधाए सघो था पिया जी जी अञा हा तव्हांखे जेकी बि शयूं खपनिव तव्हां हुन में मूंखे ॿुधायो जी जी गिफ़्ट हा गिफ़्ट गिफ़्ट गिफ़्ट हैम्पर बि मां तव्हांखे ठाहे ॾींदोमांव हुन में ॾाढा हिकु ते हिकु गिफ़्ट हैम्पर ठाहे ॾींदोमांव तव्हां जीअं कोई चटाभेटी करायो था या तव्हां कम्पटिशन करायो था त हुन में ॿारनि खे नंढा नंढा गिफ़्ट पैक ठाहे ॾियो उहो गिफ़्ट पैक बि मां ठाहे ॾींदोमांव तव्हांखे ॾाढे बढ़िया नमूने सां हा हा उहे उहे बिल्कुलु बिल्कुलु हुन में सभु कुझु विझी करे हुन में म मार्कर विझी रखंदोमांव स्केच पेन विझी रखंदोमांव ऐं रॿड़ विझी रखंदोमांव ऐं ऐं पैंसिलियूं विझी रखंदोमांव स्केल विझी रखंदोमांव शार्पनर विझी रखंदोमांव जेको चवंदव बढ़िया टोकरी वोकरी बास्केट में ठाहे करे ॾींदोमांव तव्हांखे हुन में कोई दिक़त न थींदव ॾाढे सुठे नमूने सां मां जीअं पुराणी दुकान आहे हा रा रामा रामा स्टेशनरी जे नाले सां हा हुन में तव्हां हा जी जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु तव्हांजी सेवा लाइ ई वेठो आहियां कोई दिक़त काने तव्हां जॾहिं चवंदव तॾहिं मां तव्हांखे मां मोकिले रखंदोमांव तव्हां बि हिते ई इंद्रा नगर में ई रहंदा आहियो न हा त ठीकु आहे मां तव्हांखे प्रोवाइड कराए रखंदोमांव जेकी शइ चवंदव ऐं तव्हां जंहिं जे लाइ बि चवंदव आसे पड़ोसे लाइ बि पंहिंजे मिट माइट लाइ चवंदो त मां उन्हनि लाइ बि पहुचाए रखंदोमांव कोई दिक़त न थींदी मूंखे तव्हां बसि तव्हां हिकु आडर तव्हांखे ॾियण जी ज़रूरत आहे बसि हुन खां पोइ सॼो मुंहिंजो थी वेंदो मां पहुचाए रखंदोमांव ऐं थोक में सामानु ॾींदोमांव तव्हांखे कोई बि सामानु ॾींदोमांव त थोक रेट ते ॾींदोमांव जी जी हुन में पैसा अधु अधु घटि करे रखंदोमांव हा तव्हां इहो हिन सां शइ त बेफ़िकर थी वञो की हिन में तव्हांखे कोई दिक़त न थींदव हा न हा हा कोई दिक़त तव्हांखे न थींदी सॼी पूरी आराम सां सभु शयूं मां पहुचाए रखंदोमांव तव्हां वटि जी इस न हा जी जी जी जी तां इस्टेशनरी जे इस्टेशनरी जे अलावा बि तव्हां अगरि कुझु ऑडर ॾींदव गिफ़्ट पैकनि जो या गिफ़्ट हैम्पर जो उहो बि मां तव्हांखे जेको आहे प्रोवाइड कराए रखंदोमांव होलसेल थोक जे रेट में ठीकु आहे न जी थोक थोक जे रेट में प्रोवाइड कराइण सां तव्हांखे बि सुविधा थी पवंदी आराम सां तव्हां सभु शयूं वठी वठंदव ऐं तव्हांखे इज़ी थी वेंदव तव्हांखे कोई प्रॉब्लम न थींदव ठीकु आहे न जी जी जी जी हा हुन में तव्हां ॾिसो हिकु अगरि हुन में तव्हांखे मां अगरि वधीक बल्क में ऑडर ॾींदो त तव्हांखे मां हिकु गिफ़्ट हैमपर पंहिंजी तर्फ़ु ॾों ॾींदोमांव पेईजी दुकान जी तर्फ़ु ॾों जी जी जी हुन में हा मां पंहिंजी तर्फ़ु ॾों तव्हांजे ॿारनि लाइ गिफ़्ट ह हैम्पर ठाहे करे ॾेई रखंदोमांव हा हुन में तव्हांखे बि ख़ुशी थींदी ॿारनि खे बि ख़ुशी थींदी ऐं मूंखे बि ख़ुशी थींदी जी धन धन्यवादु धन्यवादु जी जय झूलेलाल